सिंधी मिठाइनि में असां खाईंदा आहियूं सतपुड़ा थिया सिङर जी मिठाई बर्फी थी सतपुड़ा ऐं कराची हलवो असांजो मशहूरु आहे इलाही ऐं असांजे मिठे में मिठो लोलो थियो